पटाटा बिहु बसर टामाटर मटर भिंडी सेल गुवार परवल पुला आलू मटर पनीर ऐं साई भाॼी सिङिरियूं बिहु दालि पकवान फूल गोबी पता गोबी कोकी